असांखे इहो ॿुधाइण ते ॾाढी ख़ुशी थी थिए त असां हाल ई में माता पिता बणजी विया आहियूं जो कि हिकु ॾाढो सुंदर अहसासु आहे असांजो जीवन जाम ख़ुशहाल थी वियो आहे ऐं हाणे असां पैरेंट हुड में शामिलु थी विया आहियूं त असांजी कोशिशि ईअं आहे त असां सुठी तरह पंहिंजो ॿार जो ख्यालु रखू त हाल ई में असांखे इहो ख्यालु आयो आहे त असांजे ॿार जो पासपोर्ट अपडेट करायूं ऐं उनजी अपडेट कराइण जी जरूरत आहे ताकी असांजे ॿार जो नालो शामिलु थी सघे जो की हिकु ज़रूरी कदमु आहे असी सुठी तरह हीअं प्रक्रिया सम्झण चाहियूं था ऐं कोशिशि करण चाहियूं था की असां अ हर ज़रूरी दस्तावेज़ फाम ऐं समय सीमा वगै़रह जे बारे में तबदीलु सां सम्झी सघूं तव्हां हमेशह सां हिकु सम्झदार रहबर रहिया आहियो असांजी इच्छा आहे त तव्हांजो वीचार ऐं रहबरी सां असी फ़ाइदो वठू कृपा करे असांखे इहो प्रक्रिया सुठी तरह सम्झायो ऐं सुठी तरीक़े वगै़रह में मां तव्हांजो कोई सुझाव ऐं रहबरी मिली सघे त असांखे घणो फ़ाइदो थी सघंदो सो तव्हांखे ॾाढी रिक्वैस्ट आहे ऐं ॾा असां तव्हांखे रिक्वैस्ट था कयू की असांखे सभु डिटेल में ऐं सुठीअ तरह इन पासपोर्ट खे अपडेट कराइण में सभु इंफॉर्मेशन ॾियो